हाँ हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए कुछ योगासन हैं अधोमुख सम्वासन भुजंगासन तड़ासन बालासन इन आसनों को करने से हमारे शरीर में लचीलापन आता है और हमारे शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं